मैंने बहुत से रनिंग और वर्कआउट आज़माए हैं जैसे मैं जब ग्राउंड जाता हूँ तो मैं ग्राउंड जाता हूँ तो मैं खुद से नहीं करता सब कुछ हमारे जो कोच होते थे पहले के टाइम में जब कोच हमें ट्रेनिंग देते थे मैं आर्मी की तैयारी करता था तो कोच हमें ट्रेनिंग देते थे तो उसमें बहुत से वर्कआउट कराते थे इस्पीड वर्कआउट हो गया मतलब ऐसे वर्कआउट कराते थे जिससे हमारी रनिंग की इस्पीड बहुत तेज़ होती थी जैसे मैं सुबह पाँच बजे उठके और हमें पंद्रह मिनट में ग्राउंड पहुँचना होता था तो पाँच बजे उठके और अपने सब वो ब जो रनिंग के सब वस्र वगैरह स जूते पहनने होता था वो सब पहनके मैं पाँच बजके पंद्रह मिनट पे हम सब ग्राउंड पहुँच जाते थे वहाँ जाके पहले हमारी जो साधारण फ़र्कआउट होती है जैसे पैर में स्ट्रैचिंग करना हाथ को इस्ट्रैच करना ये सब होता है तो पहले हमारा वो ब सब शुरू में होता था और एक राउंड पहले हम चार सौ मीटर का मारते थे और चार सौ मीटर का का इस्पीड में मारके आके और फिर से दूसरी वर्कआउट करते थे मतलब हमारे इसमें क्या होता कि रनिंग कम और शुरुआत में रनिंग कम और वर्कआउट ज़्यादा कराते थे ताकि रनिंग की जो हमारी स्टेप है वो बने और जो हम कम समय में है रनिंग को पूरा कर सके ऐसी ब्य बहुत सी वर्कआउट बताई थी उन्ने हालांकि मुझे कुछ कुछ याद भी है अभी तो वर्कआउट से ही हमारी ब जो रनिंग करने की स्पीड रहती वो बढ़ती थी हमारे जो कोच थे वो ब आर्मी ट रिटायर थे तो वो हमें बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से सिखाते थे हम मोटिवेट करते थे हमें बहुत ज़्यादा हम पूरा फ़ोकस उनका हमपे था वो उनका ध्यान ना खुद पे था ना घर पे था बस हमारे पीछे ही लगे रहते थे कि तुम्हें कुछ करना है तुम्हें कुछ बनना है घरवालों ने किसी चीज़ के लिए भेजा है तो तुम्हें सब कुछ करना है और दौड़ने से हमको फ़ीट और स्वस्थ रहने में मदद बहुत मिलती है क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो उससे सिर्फ़ पैर का नहीं जबकि हाथ भी हाथ भी हमारे चलते रहते हैं हाथ की का भी योगा होता है और हाथ के साथ साथ हम हमारी पूरी बॉडी भी मतलब बॉडी हिलती है उससे और पूरे जो पार्ट्स हैं सबको फ़ायदा होता है हमारा खून का ब जो प्रेसर रहता है वो ब बढ़ता है जो कि सामान्य हो जाता है उससे क्या होता है कि कोई भी जगह थक्का वगैरह कुछ भी जमने की संभावना नहीं रहती है इसलिए मैं यही बताने चाहूँगा कि स्वास्थ और फ़िट रहने में रनिंग सबसे बेस्ट है और वो रनिंग वर्कआउट जब करते हैं तो हमारे पेट की चर्बी और जो सारी चर्बी होती है वो सब कम हो जाती है और हमें दौड़ने में बहुत ही सही ये मिलता है और हम बहुत अच्छे से दौड़ पाते हैं इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि फिट रहने के लिए हमें दौड़ना और वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मैं भी यही करते रहूँगा आप भी वर्कआउट करना चाहिए